کائنات کے دوسرے سیاروں پہ زندگی نہیں ہوتی سوائے زمین پہ کیونکہ دوسرے سیاروں پر آکسیجن اور پانی نہیں ہوتا ہے جو کہ نہ صرف انسانی زندگی کو مگر ساری زندگیوں کو چرند پرند اور دیگر جانور کے لیے پانی اور آکسیجن ایک بنیادی ضرورت ہے مگر آنے والے وقت پر دوسرے سیاروں پر بھی زندگی پائی جا سکتی ہے